जीअं त मां किताब पढ़ण जी शौक़ीन आहियां ऐं मां हर रोज़ु पंहिंजे पासे में किताब घर में वञी नवां नवां किताब पढ़ंदी आहियां हाणे त मां किताब घर में पंहिंजो खातो खोलाए छॾियो आहे जीअं मां हर दफ़े ॿिया ॿिया किताब हिकिड़ा ॾेई ॿिया पढ़ी सघां मूंखे ख़बर पई त हिकिड़ो अप्लीकेशन आहे डिजिटल जंहिं में असां पंहिंजो मनु पसंदि किताबनि खे ॿुधी सघूं था हा ॿुधी सघूं था ऐं ऑनलाइन ॾिसी करे घुराए सघूं था हाणे मूंखे ऑडियो बुक ॿुधण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे छोजो अॼुकल्ह जे रोज़ु मरहि जी ज़िंदगीअ में माण्हुनि जा कम ॾाढा वधी विया आहिनि ऐं तेज़ करिणा था पवनि तंहिं करे किताब पढ़ण लाइ नथो मिले हिन करे मां पंहिंजे मन पसंदि किताब ऑफिस में घर जे कमु कन्दे कन्दे बि॒ ॿुधी सघां थी